السلام علیکم میں ایک ماہر ولڈر جنید ہوں جو کام کے مواقع تلاش کر رہا ہے کیا آپ کے پاس ولڈنگ خدمات کی ضرورت ہے البتہ میرے پاس مختلف ولڈر آٹھ سال سے تجربہ ولڈنگ تکنیکوں میں اور آرک ولڈنگوں پی آئی جی ایم آئی جی ہے اور جیسے میں نے ساختمانی فولاد پائپ لائن اور تکفی پروجیکٹ پر کام کیا ہے میرے تصدیق نامے تازہ ترین ہیں اور میرے کام میں ہمیشہ بے خطری کا خیال رکھا جاتا ہے البتہ دونوں پروجیکٹس و ولڈر میں مہارتوں کے لیے مناسب مواقع ہیں میں دستیاب ہوں اور جب آپ چاہیں تو کام شروع کر سکتا ہوں کیا آپ کے پاس ان پروجیکٹ کی تفصیل اور مدت کے بارے میں کچھ خصوصی معلومات ہیں یہ منظر مناسب ہے کیا آپ ان ولڈر پروجیکٹ کی جگہ کا حساب دینے کی قابلیت رکھتے ہیں میں یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ سفر اور اقامت کے لیے مناسب ہے معلومات کا شکریہ پہلے ولڈر تصدیق کرنے سے پہلے کیا ہم ان پروجیکٹ کے لیے معاونت اور ادائیگی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں